ہاں حیدر آباد کی تہذیب میں شادی شادی جب ٹھہر جاتی ہے بچی کی تو بہت سارے رسومات ہوتے ہیں جیسا کہ بچی کو جو ہے سو شادی پانچ دن کا تین دن کا منجا بٹھایا جاتا بہت سارے لوگ جمع ہوتے تقریب ہوتی ہے اور اس کے بعد سانچپ ہوتے اس کے بعد جو ہے سو شادی شادی ولیمہ وغیرہ سب اسی طریقہ سے رسومات چلتے رہتے ایسا ہی میرے خاندان میں میری بہن کی لڑکی مری بہن کی لڑکی کی شادی ہوئی اس کے تو گیارہ دن کے منجے بٹھائے گئے تھے بہت م بہت مزہ آیا بہت ہم لوگ جو ہے سو اس میں خوشیاں منائے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے اور اور جو ہے سو اس رسومات میں سب لوگ سب لوگ پیروی کرتے ہیں